بچوں کو اسکول میں قرضوں اور واپسیوں کے بارے میں تعلیم دینے کی بہت ہی سخت ضرورت ہے اور اسے ان کے نصاب میں شامل کرنے سے کئی فوائد ہو سکتے ہیں بچے قرض اور واپسیوں کے بارے میں پڑھ کر مال تعلیم حاصل کرتے ہیں جو انہیں مالی امور سمجھنے میں مدد دیتا ہے انہیں یہ سیکھنے کا موکع ملتا ہے کہ کس طرح قرضے لیے جاتے ہیں اور ان کے اشتہار اور واپسی کے آداب کے بارے میں کیا معلومات ہونی چاہیے اس تعلیم سے بچوں کی مالی ذہنیت میں اضافہ ہوتا ہے وہ اپنے مالی فیصلوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے پیسے کے انتظام میں زیادہ ذمہ داری سے کام لیتے ہیں قرضوں اور واپسیوں کے بارے میں تعلیم بچوں کو معاشرتی تعلیم بھی فراہم کرتی ہے وہ اس طرح کے امور میں آگاہ ہوتے ہیں جو ان کے مالی اور سماجی زندگی کے لیے اہم ہے واپسی کے آداب اور قرضوں کے اہمیت کو سمجھنا بچوں کے لیے اخلاقی اور انسانی طور پر بہت اہم ہے یہ انہیں ہدایت دیتا ہے کہ کس طرح دوسروں کے ساتھ مالی تعاملات میں احتیاط سے کام لینا چاہیے بچوں کو مالی امور کے بارے میں صحیح تعلیم دینے سے وہ اپنے مستقبل کے لیے بہترین فیصلے کر سکتے ہیں جیسے کہ قرض لینا انویسٹمنٹ کرنا اور اپنے مالی صحت کو بہتر بنانا بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے اور سر سرسری جائزہ لیا جائے تو مالی تعلیم بچوں کی معاشرتی مالی اخلاقی الغرض ان سب طریقے سے اور انسانی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس لیے اس سے ان کے نصاب میں شامل کرنا ان کے لیے اور معاشرت کے لیے دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اور ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ جس سے قرض لیا گیا وہ کس وقت کتنا ضرورتمند ہے اس کو قرض لوٹانا کتنا زیادہ ضروری ہے کس حالات سے دوچار ہو رہا ہے یہ سب چیزیں ایک بچے کے سمجھ میں اس وقت آئیں گی جب ان سب چیزوں کو داخل نصاب کیا جائے گا